हीउ आइस्क्रीम पार्लर आहे हा मूंखे हिते खां कुझु ऑडर करिणो आहे त तव्हां च कहिड़ी कहिड़ियूं आइस्क्रीम्स रखियूं आहिनि तव्हां मूंखे ॿुधायो हम्म हम्म न मूंखे बर्डे जे लाइ कहिड़ी आइस्क्रीम्स खपंदी ॿुधायो हलो बर बर्डे जे लाइ केक वारी आइस्क्रीम मिलंदी हा त पोइ मूंखे ॿुधायो न कहिड़ी कहिड़ी वैराइटी आहिनि उन में केक वारी आइस्क्रीम कहिड़ी थी मिले उहो ॿुधायो भाऊ जे के तव्हां वटि जे के केक वारी आइस्क्रीमूं आहिनि उहो ॿुधायो मूंखे हा हा हा हैवमोर जी अथव छा आइस्क्रीम हम्म ॾिसी ॿुधायो हैवमोर जी हैवमोर जी आइस्क्रीम आहे न त मूंखे उन में अधु किलो वारी चॉकलेट केक खपे चॉकलेट केक आइस्क्रीम ॾिसी ॿुधायो न न अधु किलो खपे

चॉकलेट केक जे को आहे सो अधु किलो जो खपे ऐं चॉकलेट वनीला केक आइस्क्रीम खपे हैवमोर जी चॉकलेट केक वनीला आइस्क्रीम हम्म हम्म जी अच्छा ॿियो छाहे ॿियूं कहिड़ियूं तव्हां वटि कुल्फ़ियूं वग़ैरह हूंदियूं उनजी थोरी वैराइटी ॿुधायो

हम्म हम्म टूटी फ़्रूटी वग़ैरह सभु आहिनि तव्हां वटि हा त ॿुधायो न ठीकु आहे त मूंखे पोइ ॾह डबल चोकोबार्स खपनि डबल चोकोबार्स हां त हाणे जे को मुंहिंजो ऑडर थियो उहो थियो केक चॉकलेट अधु किलो जो चो चॉकलेट वनीला केक आइस्क्रीम हू हिकिड़ो दॿो ईंदो ऐं ॾह डबल चोकोबार ठीकु आहे त तव्हां ईअं कयो बिल ठाहे रखो ऐं मां माण्हू घुराए तव्हां वटां आइस्क्रीम घुराए थी वठां पई ठीकु आहे रेट सही लॻाएजो हा त टोटल केतिरा पैसा लगंदा उहा बि लिखी ॿुधाएजो

हम्म हम्म पर सुठे नमूने में बिल्कुलु मस्तु आइस्क्रीम मोकिलिजो ठीकु आहे चलो